अॼुकल्ह त सभिनीनि खे बॉलीवुड डांस जामु वणे थो अॼुकल्ह जा माण्हू मतिलबु ॿार नौजवान वधीक करे नवें टका बॉलीवुड नृत्य सिखणु पसंदि कंदा आहिनि त इन जो कारणु आहे अॼुकल्ह जूं फ़िल्मियूं ऐं उन्हनि जा गाना उहे सभु ॿार अधु त ॾिसी ॾिसी करे ई सिखी वेंदा आहिनि उन्हनि नृत्य में हथु पेर आज़ादीअ सां घुमाए था सघनि त ॿार त तमामु जल्दी सिखी वेंदा आहिनि हे बॉलीवुड डांस त ऐं ॿियों त उन बॉलीवुड डांस में पाइण वारा कपिड़ा उन नृत्य जा कपिड़ा बि ॿार पंहिंजे मर्ज़ीअ सां कीअं बि ढीला ढाला कपिड़ा पाए था सघनि त हुननि खे हे बि जामु वणे थो ऐं हिन करे इहो नृत्य सिखण था चाहीनि